میڈیا جیسے ریڈیو ٹیلیویژن اور پرنٹ میں اردو زبان کیسے استعمال ہوتی ہے میڈیا میں اردو زبان بہتر طریقے سے ریڈیو اور ٹیلیویژن کے اردو پروگرام کے لوگ بہت شوق سے دیکھتے ہیں اور بہت اچھی طرح سے استعمال کرتے ہیں اور یہ اردو زبان ایک زمانے میں اتنی ہائی لائٹ تھی اور لوگ اس کو دیکھنے کے لیے سمجھنے کے لیے پڑھنے کے لیے بہت زیادہ استعمال کرتے تھے لیکن آج موبائل کے زمانے میں لوگ اردو پر تھورا کم محنت کرنے لگے ہیں لیکن ہمیں کوشس کرنی چاہیے ہر دم ہر آن کہ ہم اردو کو زیادہ سے زیادہ اوپر لانے کی کوشش کریں اردو پر زیادہ سے زیادہ محنت کریں اور اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اردو لکھائیں اردو پڑھائیں اردو سمجھائیں اور اردو اردو کی اہمیت اس کے دل میں ڈالیں کہ اردو آخر ہے کیا چیز میڈیا اردو جیسے سوالات کرتی ہے تو اگر اس کو جوابات مل جاتے ہیں تو پھر وہ سکون حاصل کرتا ہے تسلط حاصل کرتا ہے کہ حقیقت میں اردو زبان کی کے استعمال سے لوگ بہت راحت سکون اور کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا اردو زبان چاہے میڈیا ہو ریڈیو ہو ٹیلیویژن ہو پرنٹ میں ہو اچھے سے اچھے استعمال کر سکیں اور اچھے سے اچھے پرنٹ آؤٹ کر سکیں تو اسی لیے اردو پر زیادہ سے زیادہ محنت کریں